मेरा नांऽ कणव ऐ ते अ'ऊं भारत देश दे निक्के यूटी जम्मू कश्मीर दा रौह्ने आह्ला रौह्ने आह्ला ते अ'ऊं ओह्दे च डिस्ट्रिक्ट च उधमपुर च रौह्न्ना ते उधमपुर च काफी सारी चीजां न जिस करी काफी सारी डिशां न जे ओह् फेमस न ते उं'दा उं'दे कशा ऐ किश राजमांह् चौल ते स्पैशल करियै ते राजमांह् पीढ़ै दे राजमांह् आखदे इत्थै बड़े फेमस न क्योंकि काफी ओह् उं'दे राजमांह् च काफी सारे बत्हेरे मसाले ऐड ऐड करदे जेह्दे कशा ओह् ओह्दे राजमांह् दा जायका ते बड़ा बड़ बधिया होंदा ते जायका बड़ा बधिया होंदा ते ओह्दे ओह् कन्नै चौल ओह्दे कन्नै चटनी खास कर इमलियै दी चटनी ओह्दे कन्नै मजा गै औंदा बड़ा ते पीढ़ै दे राजमांह् चौल काफी मश्हूर न उधमपुर च दुआ नंबर अ'ऊं सनांदा रौह्न्ना तुसें ई काफी डिशां न जियां कुलचा कुलचे इत्थै ते साढ़े इत्थै स्नैक्स दे तौर च तौर च खंदे सारे ओह् ओह् होंदा ओह् होंदे इक बंद होदा बंद बंद बिच मसाला मसाला पांदे ते बहुत मसाला न्यूट्री दा होंदा न्यूट्री ते न्यूट्री काफी मसाले काफी बथ्हेरे मसाले मिक्स करदे जेह्दे कशा ते ओह्दा जायका जो ऐ उस चीज दी बधी जंदा ओह् दूआ जो ऐ मसाला छोले दा पांदे चिट्टे छोले ते काफी काफी बथ्हेरियां चीजां न जि'यां समोसा आक्खी लैओ इत्थै दे समोसे ते समोसे होई गे उस समोसे दी इत्थै तिक्खी चटनी जो ऐ ओह् साढ़े इत्थै बड़ी फेमस ऐ दूआ दूआ लेई लैओ तुस पूड़ियां पूड़ियां लोभिया ते काफी होर बथ्हेरी चीजां न जो कि इत्थै बड़ी फेमस मेरी सब शा पसंदीदा जो चीज ऐ जो खाने दियां डिशां डिशां जो ओह् ओह् ऐ राजमांह् चौल ठीक ऐ राजमांह् चौल मिगी बड़े पसंद न और स्पैशल अ'ऊं अपने घरै दा जंदा पीढै राजमांह् चौल खाने गी हर हर वीकैंड असें जाना राजमांह् चौल खाने ते होर बी बथ्हेरियां चीजां न जो अ'ऊं खन्ना होन्ना ते होर बी दो त्रै चीजां न जि'यां मोमोज होई गे इत्थै ते इत्थै कांचे दे मोमोज बड़े फेमस न कांचे दे मोमोज बड़े फेमस न जो कि जो कि इत्थै काफी काफी स्टाल न जित्थै काफी स्टाल न लाए दे उ'नें जि'यां इक लाए दा एपीएस स्कूलै दे बाह्र इक सैलां दा तलाऽ ते इक बजार ते होर काफी काफी स्टाल न जो बड़े फेमस न इत्थै ओह् बी काफी मोमोज आह्ले जो क क काफी फेमस न इद्धर होर और इत्थै दे इक होर किश फेमस चीजां न जि'यां जि'यां परांठा आलू परांठा गोभी परांठा ते काफी होर बथ्हेरी चीजां न ते फेमस न होर काफी इत्थै परानी परानी डिशां न एह् जो राजमांह् चौल ऐ एह् पुड़ी जो पकोआन जिन्ने होए होई गे पकओन और इत्थै दे काफी जो मसाले जो फेमस न जेह्दे कशा जो चीज दा जायका जो ऐ डिश दा जायका ते ओह् बधी जंदा ते एह् हे सब एह्दे बारै दस्सी ओड़ेआ तुसें ई